जय झूलेलाल ममी मां हाणे जस्ट पंज मिंट थिया आहिनि मां ट्रेन मां लथी आहियां आरामु सां पहुची वियमि उल्हासनगर न न आरामु सां सिधो रस्तो हुयो ट्रेन बि ख़ाली मिली वेई न हिन पासे न हुई वञण जे तरफ़ त हुई रश अचणु पासे ख़ाली हुई वेहण जी जॻहि मिली वेई हा बस हाणे उहो ई सोचूं था हाणे किशोर वारे वटि बस पहुता आहियूं त हुते छोला चाप खाईंदासे पोइ वरी अॻिते गोल मैदान तरफ़ बटर पापड़ी वेंदासे तेसि ताणी चालू थी वेंदो हांजी न ऑटो में ई वेंदासे साहिड़ियूं आहिनि गॾिजी करे ऑटो में ई सिधो वेंदासे पंधु केरु कंदो थोरो थोरो परियां हां ठीकु पहुची वेंदासे आरामु सां हा आराम सां पंज ॾह मिंट हा हुन लाइ ई त विया आहियूं ख़ासि हा पहिरियों खाईंदासे पोइ वरी घुमंदासे मंदर बि आहे न उते झूलेलाल जा आश्रम बि आहिनि उते गौशाला बि आहे वॾी घणियूं यूं आहिनि हुते हा तव्हां जे लाइ त ज़रूरु हथे ख़ाली थोरी न ईंदसि तव्हांजे लाइ अशोक हा तव्हां जे लाइ गोल मैदान जो खपेव त बटर पापड़ी वठी पोइ आशा वारे खां फ़लूदो ऐं मलाई वठी ईंदासे ऐं पोइ खपे त दयालु खां पिसु ऐं गुलाब जामुन बि तव्हां जो डेज़र्ट थी वेंदो राति जो तव्हां मानी खाई वेहिजो बाक़ी तव्हां जो डेज़र्ट राति जो मिठो थी वेंदो मिठो मालु हा सिङर जी मिठाई त मूंखे ख़बरु आहे तव्हां जी ॾाढी फेवरेट आहे तव्हां खे ॾाढी वणंदी आहे हो सभु हांजी हा हा ख़बरु आहे मां हिकिड़ो बाइट त खाईंदमि घर में अची बि पोइ तव्हां जे लाइ ॿियो कुझु ॿियो कुझु सब्जी में हा एॾे एॾे इहो बि मिलंदी अथव तव्हां खे सिङियूं सिङियूं मिलंदी अथव बिह ॾाढा सुठा मिलंदा अथव बिह त एॾा ताज़ा मिलंदा अथव जी जी ठीकु आहे ज़रूरु ठीकु आहे ठीक ममी पोइ मां बस वञां दोस्त सॾनि था मूंखे हाली जय झूलेलाल जी जी चङो